میں نے کبھی کسی گروپ کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی ہے میں اکیلے میں ہی رننگ کرتا ہوں جس سے کہ میری فزیکل فٹنیس بنی رہے اور میں رننگ میں کریئر بھی بنانا چاہتا ہوں اگر مجھے موقع ملے تو میں کسی بھی کلب میں شامل ہونا چاہوں گا لیکن ہمارے یہاں آس پاس کوئی کلب نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا شہر ہے اور یہاں پر رننگ کلب ہونا اویلیبل نہیں ہے رننگ کلب کا مطلب یہاں پر اتنا کریز نہیں ہے رننگ کا رننگ کا کریز جس میں ہے وہ دلی میں رہتے ہیں اور کلب زیادہ تر دلی میں ہی پائے جاتے ہیں رننگ میں کرئر بنانے کے بعد آپ فوج میں یا پولیس میں بھرتی ہونے کے فام بھی بھر سکتے ہیں